हमे दोकनदार किताब बला

सब छै सुमन गणित छै ढेरीकमे ढेरी तरहके छै ओहिमे

नहि एक टा आध टा लेबै तऽ जे छै ओकर अलग दाम छै

सब किताब छै जे अहाँकऽ चाही ग्रामर चाही जे भी चाही सब किताब छै काँपी लेबै

दश रुपआ लेबै तऽ ओकरा बीस रुपआ मे बेचू हँ हँ तऽ पाँच पाँच रुपआ अहाँकऽ लगाएम तऽ तीन रुपआ नहि तऽ तीन रुपआ नहि तऽ कमसँ कम चारि रुपआ लागत

अस्सी रुपआ एक सए दश मे बेचू

तऽ दश लगाए देबै

एहि सबमे तऽ क हँ हँ काँपी आरमे बढ़िआँ बचत छै काँपी आरमे बचत बढ़िआँ काँपी लए जाउ लीड लए जाउ हँ अहाँकऽ सस्ता लगाए देबै

कोपी अहाँके चालीस रूपए किलो पड़त साठि रूपए बेचू सत्तर रूपए किलो बेचू

नहि डायरी बला नहि यऽ डायरी बला नहि छै

आँय हँ हँ ओहो छै तऽ कते ओ आँय

ठीके छै बैठू हम दए दै छी ठीके छै सब भए जेतै कोनो बात नहि छै आओर की लेबै रेटो आर लेबै रेटो आर लेबै अच्छा ठीके छै बढ़िआँ उचित दाम हम लगाए दै छी रेटमे कहए नहि पड़त कोनो हँ हँ कोनो बात नहि मिल जेतै सब दए दै छी अपनेके

सादा कए गो